पूजा अरके बारेमे हमे तऽ कहूँ केना की करै छै कहेँ तऽ नहि गेलहुँ जेना जेना मम्मी पप्पा आर करै रहथिन पूजा तेना तेना सिखलहुँ जेना नहा सुना कऽ पूजा पाठ करै रहथिन धूप अगरबत्ती देखा कऽ भजन उजन करै रहथिन ओनाहिते हमहूँ अर ओही पप्पा मम्मीकेँ जेना जेना देखली हन तेनाहिते पूजा परब करै छियनि नहा सुना कऽ धूप अगरबत्ती देखा कऽ ओही हिसाबसँ चलै छियनि मम्मीकेँ देखलियनि पप्पाकेँ देखलियनि भैयाकेँ भाभीकेँ जेना जेना देखलियनि पूजा पर्व करैत ओही देखि कऽ हमहूँ अर करै छियनि कतहु तऽ नहि गेलियनि पूजा पर्व करय लेल जेना मम्मी पप्पा चलि अयलखिन हुनका शुरूसँ देखलियनि वहाँ तेनाहिते करै छियै यहाँ एलियनि सासु ससुरकेँ जेना देखै छियनि सभ गोटाकेँ पूजा पर्व करैत ओही हिसाबसँ पूजा पर्व हम करै छियै मम्मी पप्पा जेना हिसाबसँ करै रहथिन ओही हिसाबसँ धूप अगरबत्ती देखेलहुँ पूजा पर्व कयलहुँ ओही हिसाबसँ हमे चलि रहलियै हन जेना जेना ओसभ करैत रहथिन पूजा पर्व ओनाहिते करै छियनि पूजा पर्व इएह सभ करैत आ गेलखिन हेँ तेनाहिते हमहूँ आर करै छियै दुर्गा पूजामे जेना पूजा पाठ कऽ कलशा बैठाबै छथिन धूप अगरबत्ती देखा कऽ नओ दिन नवरात्रि दिना करै छथिन नओ गो देवीके जमा कऽ कऽ कन्या कुमारिके भरि दिन सहि कऽ सन्ध्या माँके पूजा पाठ करै छथिन फल फूल सभ नारियल फोड़ै छथिन इएहसभ जेना देखलियनि मम्मी पप्पा अरके सभ करैत ओनाहिते हमहूँ अर पूजा पाठके सभ विधि विधान सीखि कऽ उएह हिसाबसँ हमहूँ अर चलै छियनि नओ दिन सहली धूप अगरबत्ती देखयली फल फूल खेली ओनाहिते जेना जेना सभ पूजा पर्व कऽ अयलखिन हेँ मम्मी पप्पा अर उएहसभ देखि कऽ सीखि कऽ ओनाहिते हमहूँ अर पूजा पाठ सभ करै छियनि आ देखै छियनि चलै छियनि बुझलियै जेना दीदी भेलखिन दीदिए करै छथिन भाभिए करै छथिन तऽ ओसभ जेना जेना करै छथिन ओनाहिते ओनाहिते देखिते देखिते हमहूँ अर करै छियनि उएह हिसाबसँ पूजा पाठ धूप देखबय अगरबत्ती लऽ कऽ दीप बारय प्रसाद चढ़बय चुन्दरी चढ़ाबै छियनि अथि साड़ी साया ब्लाउज ई होइ छनि पूजामे धोती गमछा सभ चढ़ाबै छियनि पूजा पाठ करै छियनि जखनि सभ उएह हिसाबसँ पूजा पर्वमे हमरा आरके बड मोन लागै छै कीर्तन भजन गीत भजन सभ कयलहुँ

अगरबत्ती देखाए कऽ प्रणाम पाति कऽ कऽ हुआँ सभसँ आशीर्वाद मङ्गलहुँ हे देवी देवतासभ हमरा बाल बच्चाके रक्षा रखिअह हमरा भी रक्षा रखिअह अकिल बुद्धि दिहऽ प्रणाम करै छियह इएहसभ हुनकासँ सभदिन